ओ ओ

ए नों रिपर्तार नामा ए नोंबा मा सोंनाय फिन्नाय खालामनो नागिरदों ए स्कुलाथ' जोंना आगोलनि टाईमा गु बाजिनिफ्राय से बाजि ब्रैजिबा मिनिटसिममोन गनाय टाईमा दा नै बांद्राय गरमनि थाखाय दाना स्नि बाजि थामजि मिनिटनिफ्राय जिनै बाजि थामजि मिनिटसिम जायो औ औ बिदि होदों सरखारा नियम बानायनानै ओ ए मिड डे मिल जायो दाबो फुंनि बाहागोआव सङो ओमफ्राय बे बार' बाजिबा माने जिनै बाजिबा होमबा स्कुला गबाय ओमफ्राय मिड डे मिल होबाय ओमफ्राय हगारबाय गथ'फोरखौ

ए दा से थाखोनिफ्राय बा थाखोसिम

ओंहो बिनिफ्राय ति सि लानानै जेनेबा बे ओ आपार प्राइमारी एम इ स्कुल बेवहाय लांनांगौ जायो जोंनावथ' बेयाव बेसिमल' नालाय क्लास फाइभसिमल' नालाय क्लास सिक्स मोनबा गुबुन स्कुलाव थांनांगौ जायो बिसोरो ए फोरोंनायनि फेसेलिति माने दाथ' गोबां फेसिलिति हरबाय ति एल एम ओ क्लास थाखो सेनिफ्राय थाखो बासिमावनो गासैनावबो ति एल एम हरखाजोबनाय आरो बे ति एल एम बाहायनानै फोरोंनांगौ जायो बेनिफ्राय ग्रुप खालाम खालाम माने गावनो माने ति एल एम खौ लानानै गथ'आ बुजिनानै माबानांगौ जाहैबाय गावनो बे फोरों आगजुखौ लानानै गावनो गावनि रोंनाय रोंगौथि माबाखौ जों खालामहोनानै थाहोनांगौ जायो आरो ए जोंनि स्ताफआ दा साब्रै दङ औ जोंनाव बर' मिडियामाव सानै एसामिस मिडियामाव सानै आरो ए औ औ दे दे दे औ ओम